असां जीअं त रोटी ठाहींदा आहियूं त पंहिंरी जय श्री कृष्ण जो नालो वठी करे गैस चालू कंदी आहियां जेकी बि रोटी ठाहियूं असां पहिंरीयूं भॻवान खे भोॻु लॻाईंदा आहियूं ऐं गैस ते बि चांवरनि जो अखो विझंदा आहियूं जीअं अग्नि देव राजी हुजे ऐं मंदर में जेको बि ठाहियूं चांहिं खीरु रसोइ पहिंरीयूं त असां मंदर में भोॻु लॻाईंदा आहियूं हुन खां पोइ घर जे भातियुनि खे सभु गॾजी करे रोटी खाईंदा आहियूं